ओला से बोल रहे हैं भैया मैंने पंद्रह मिनट पहले एक अभी एक गाड़ी बुक करी थी राजा पार्क जाने के लिए है ना और मैंने उसका अग्रिम भुगतान भी कर दिया था तीन सौ रुपए तो अब मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ और मैंने गाड़ी है न कैंसिल कर दी है रद्द कर दी है ठीक है तो आप मुझे वो न उसका अग्रिम भुगतान वापस कर दीजिए आप ये किसी भी प्रकार से हाँ आप मुझे कर दीजिए उसका अग्रिम भुगतान हाँ इसी नंबर पर कर दीजिए हाँ वो मेरी वहाँ पे राजा पार्क में एक मीटिंग थी तो वो रद्द हो गई है तो मैं अब वहाँ पर नहीं जा रही हूँ है न तो आप मुझे इसका अग्रिम भुगतान वापस कर दीजिए इसी नंबर पे हाँ जी धन्यवाद